जों आबै आबौमोननिफ्राय मिथिनो मोन्दों हाजोफ्राव आबै आबौमोनहा दालसिं लंफोरखौ बिदिनो हाजोआव नागिरनानै लाबोयोमोन आरो हाइजें हादलैफोरखौबो बिदिनो नागिरनानै लाबोयोमोन नाथाय बारिआव जोंनाव थायोब्ला थेजपात दङ आरो हालदै आरो हाइजें बेफोरखौ लाबोयोमोन नाथाय जोङो बेफोरखौ दस्राफोर मोनैलाय जिरा आरो फासपुरनफोरखौ मोनैलाय बाजाराव बायनानै लायो बिनिफ्राय जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै बिफोरखौ बाहायो नाथाय माखासे बुस्तुखौ न'आव गायजोबैलाय हालदैखौ आबै आबौमोनहा हाजोनिफ्राय लायनानै गायफैदों हाइजेंखौबो गायफैदों ओमफ्राय लं दालसिनि बेफोरखौबो हाजोआव लायनो हायिलाय बाजाराव थांनानै बायहैदों आरो बिदिनो माबाफोर बुस्तु गैयिफोरखौ जिकुनु बुस्तु गैयिखौ बिसोरो बायनानै लाबोयोमोन आरो आबै आबौमोन थांनो हायाबा जोंबो थाङोमोन बेयो न' आव गायनानै दोननायखौनो जों बे बुस्तुखौ जोङो हालदै आरो हाइजेंफोरखौ जों बाहायनानै जादों